ہاں میرے بھائی بہن ہیں میں اُن سے ملتا ہوں میرے مختلف سے معاملات ہوتے ہے جو میں اُن سے جا کے بتاتا ہوں اور مشورہ لیتا ہوں اُن لوگ کے مشورے سے میں پھر اُس کے بعد کوئی بھی اپنا کچھ کام رہا تو میں کر سکتا ہوں کیوں بولے تو اپنے پرسنل معاملات رہتے ہے اُس میں جا کے پھر جو سو میں مشورہ کرتا ہوں یہ کام ہے میرا یہ کام ہے بول کے میں مشورہ کرتا ہوں اُس کے بعد جو سو میرے اُن لوگوں کی بات سُنتا ہوں پھر اُس کے بعد جو سو اپنا فیصلہ لیتا ہوں پھر اپنے معاملات جو بھی ہے میں اُن کو بتاتا ہوں پھر اُن کو بتا کے جو سو میں اپنے لئے دوسرا مختلف کام کرتا ہوں